कढ़ी चांवर दाल पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चांवर बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगिड़े जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी